जय झूलेलाल उत्तर प्रदेश जी सरकारि समुदाय सभिनिनि खे सॾु करे करे सभिनिनि समस्याउनि जो राय मशवरा करे करे हुनजी सम समाधान कढंदी आहे हिक कमेटी वेराईंदी आहे ऐं हुनजी सुधार कंदी आहे